आं हॅलो हय हय सांग हय आमचे कडेन खूब भाजयो आसात कुड्डूकेची तांबडी भाजी धवी भाजी मस्कां भाजी शिरमंडूळेची आसा अळमी अळमी आसात स्टोर केल्ले पूण मातशें म्हारग पडटलें एक तीनशीं रुपयांक पंचवीस ते तीस कळ्ळें

हय ती बी आसा तुमकां खंयचें जाय

हां हां

दोन दोन बरें हय आतां तुका सगळ्यो भाजी जाय गांवठी आसा त्यो सगळ्यो जाय

हां हां हां हां हां हय हय हय लिस्ट दी तुमी तुमकां रेट मागीर हांव त्या वॉट्सऍप करूं काय आतां सांगू तोंडान हय हय तुमी म्हाका पयली लिस्ट हय बरें दितलें जितलें चड घेता तितलो डिस्कावंट चड येतलो हां हां बरें

चवळें हां शिरमंडूळेची

कुड्डूके मेळटा धवी भाजी धवी तांबडी भाजी मागीर इरवाल इरवाल गांवठी जात इरवाल मेळटलें हां हां हां बरें तुमगें हां बरें होच कॉनटेक्ट नंबर नही आं बरें हेजेर वॉटसॅप करतां आं बरें